हमारे परिवार का एक पुराना व्यंजन पोरनपुली जिसको बोलते हैं दाल से बनती है पोरनपुली वो दाल से बनती है दाल को उसको भिगाते हैं पहले फिर उसको पकाते हैं थोड़ा सा हल्का सा पकाते हैं कि वो थोड़ा सा दबने लगे फिर उसको पकाने के बाद ठंडा करके उसको पीसते हैं पीसने के बाद उसको थोड़ा सा तेल घी डाल के उसको भूंजते हैं भूंजने के बाद उसको दो प्रकार से बनाया जाता है नमक वाला बनाया जाता है और मीठा नमक वाले में अपन जैसे मिर्ची हो गई और अदरक वगैरह हो गया वो डालते हैं और नमक डालते हैं और उसको थोड़ा सा भूंजते हैं कि थोड़ा सा उसका कलर लाल हो जाए और दूसरा है मीठा तो उसमें अपन जिसको शक्कर से खाना है तो शक्कर डालते हैं गुड़ से खाना रहता तो उसमें गुड़ डालते हैं तो ऐसे दो प्रकार से मीठा और नमकीन दोनों प्रकार से बनाया जाता है आटे में थोड़ा सा मोमन जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा नरम बने तो उसमें थोड़ा सा अपन घी या तेल डाल के आटे को गूथ लेते हैं फिर उसकी रोटी बनाते हैं फिर उसके अंदर उस मसाले को भरते हैं फिर उसको तेल में फ्राई करते हैं पकाते हैं थोड़ा सा लाल हो जाए फिर उसको निकाल लेते हैं और हम लोग सारे परिवार के लोग बैठ के एक साथ उस पकवान को खाते हैं इस तरीके से मतलब वो पुरनपुली जो है उसको बनाया जाता है और हम ही हम सब लोगों को वो बहुत पसंद है और हमारे परिवार में मतलब ये परंपरा है सदियों से चली आ रही है और हमेशा बनता रहता है